ہمارے گاؤں میں بہت سارا آدمی جمین بیچتا ہے جس کو جضروری لگتا ہے وہ خریدتا ہے جس کو نہیں جضروری ہے وہ نہ خریدتا ہے اور جمین کرید کو اپنا کھیتی پتی کرتا ہے جو کاغذ لگتا ہے دالی داخل کاج کا کاغذ لگتا ہے آدھار کارڈ لگتا ہے پسان پت لگتا ہے کوٹ جاتا ہے لکھا پ ہی ہوتا ہے جس کو جضروری ہے تو بیچتا ہے جس کو نہیں جضروری ہے جس کو ضروری ہے وہ خریدتا ہے بہت سارا آدمیك مجبوری ہوتا ہے جو ہم کو سادی کرنا ہے پیسہ نہیں ہے تو جمین بیچ کر سارا سامان ہو جائے گا سادی بھی ہو جائے گا تو اپنا جمین بیچ دیتا ہے جس کو ضروری نہیں ہے تو وہ نہیں بیچتے ہیں جس کو خریدنے کا ضروری ہے اس کو پیسہ ہے اس کے پاس تو جمین خرید لیتا ہے اس میں آدھار کارڈ لگتا ہے پہچان پت لگتا ہے سارا رپیا بھی لگتا ہے کوٹ گھر میں لکھانے کی بھی روپیہ لگتا ہے وہاں پر ہی وکیل ہوتا ہے لکھا پی کرتا ہے لکھا پری کا پیسہ بھی لیتا ہے یہاں پر ہی آتا ہے امین تو جمین کو ناپی کر کو نکال دیتا ہے تو بھی روپیہ لیتا ہے ایکٹکا ڈی بیی بیچ لیتا ہے جس کو مجبوری ہے تو کیا کرے گا شادی بھی تو کرنا ہے